आङो अमाबो लायो ओमफ्राय अमाखौ बिदिनो फिसायावनो फेदेरो गुन्दै ओंखाम अफ्रि होनानै ओमफ्राय गिदिर देरबाथाय फानो किल'आव बिदिनो फानबाथाय जोङो आङो मा मोनो तिनस' पन्सास थाखा मोनो ओमफ्राय बोरमाबो लायो बोरमाखौबो बिदिनो सय सात मासाव फानो गासै दुइ हाजार माब्लाबा मासेयाव माब्लाबा आरो पन्द्रस' बिदि मोनो बोरमाखौबो बोरमाखौबो बिदिनो अनेक खस्त' खालामनांगौ माब्लाबा गांसोबो हाना होनांगौ माब्लाबा दोहैनांगौ माब्लाबा एंगारनानैबो होयो बेफोरबायदिनो कस्त' खालामनानै बोरमाखौ फाननानै बिदिनो मोनो आरो पन्द्रस' दुइ हाजार बिदि ओमफ्राय आरो बिदिनो हांसो लायो हांसोखौबो बिदिनो फुख्रियाव दोननानै फुख्रियाव दोनो ओमफ्राय बिदिनो हांसोनोबो गोरलैयाव ओंखारबाथाय बिदिनो एंखुर होयो एंखुर होनानै ओमफ्राय आरो एसे देरबाथाय माब्लाबा गुन्दै माब्लाबा ओंखाम बिदि होयो ओमफ्राय गिदिर देरबाथाय हांसोखौबो माब्लाबा सयस' हांसो लायै हांसो दङ सयस'निबो आरो बेलेग गिदिर जात हांसोफोरा बेफोरो सामेलि हांसोफोरा हाजारसे आरो बार'स' गाहाम मासेयावनो बिदिनि फानो ओमफ्राय दाउ लायो दाउबो दं दाउखौ लानानै दाउआ गोरलैआव ओंखारबाथाय एंखुर होयो एंखुर होनानै एसे देरबाथाय बिदिनो ओंखाम माब्लाबा माइरं बिदि होयो ओमफ्राय बिदिनो गिदिर जाबाथाय दाउखौबो माब्लाबा देर किल' एक किल' दुइ किल' बिदि जानायाव फानो माब्लाबा तिनस' माब्लाबा सारे तिनस' बिदियाव फानहरो ओमफ्राय मोसौबो लायो मोसौबो लानानै मोसौखौबो बिदिनो माब्लाबा दोहोयो दोहैबाथाय गांसो हानांगौ गांसो हानानै मोना मोना गांसो हानानै मोना मोना गलियाव लाबोबाथाय गांसोखौ होयो आरो फोथाराव दोनाय समाव सानाव गांसोखौ होआ न'आव लाबोबासो होयो बेनिफ्राय बिदिनो मोसौफोरखौबो लोमजाबा साजाबा बिदिनो फानहरो फाननानै आरो न'खराव नांनाय जाबोला फानो फाननानै बिदिनो बेमार आजार जाबाबो नायो आरो अबावबा थाखा फैसा नांगौ जायोब्लाबो हरो बेजोंनो बिदिनो दाउ अमा बोरमा लानानैनो बिदिनो न'खरखौ अनेक माबायाव ओ माबाखाङो आरो जोङो जौगाहोखाङो बिदिनो दाउ अमा नङाबा जोंहा जेबो राहा गैया आरो दाउ अमाजोंनो जोङो बिदिनो फाननानै लानानै बिदिनो अनेक न'खरखौ लोमजानाय साजानाय आरो जौगाहोयो जोङो बबेयावबा नांगौबाबो होयो हरो बबेबा माबा मोनसे मावनो नांगौबाथाय जों बेफोर फैसाखौनो हरो आरो लोमजानाय साजानाय गोसा जाब्लाबो बेफोरजोंनो दक्ट'र अजानाव लाङो गथ' गथाय आरो जों गेदेरफोरा जाब्लाबो बेजोंनो नायो बिदिनो दाउ अमाफ्राबो ओरैनो फेल'नि थांनाय माल नङा आरो गोदोनि बायदि दैयाव थांनाय नङा बेफोरो दानिया आरो दाउ अमा बोरमा मोसौ गासैबो दामफोरा गोबां बारायबाय गोदोनि बायदि खमफोरावबो मोनला दा बेफोर बुस्तुखौ बायबाबो बेफोरबायदिनो जों न'खरखौ जौगाहोदों दाउ अमा बोरमा हांसो फारौ लानानै फारौआबो बिदिनो फारौबो लादों फारौआबो बेफोरबायदिनो गोरलैयाव ओंखारो ओंखारनानै बिमायानो जाहोयो जाहोनानै उनाव बिरहां जाबाथाय बेखौबो हाथायाव लांनानै फानहैयो जरा बेबो सम सम बोथोर लायै बोथोर जरा हाजारसे गाहाम थाङो फारौआबो आरो सम सम बिदिनो सयस' पास्स'आवबो फानहरो फारौखोबो बेफोरबायदिनो अनेक लानानै न'खरखो जौगा खांहोदों आरो